हम लोग गाँव से हैं समस्तीपुर ज़िला से हैं हम लोग के इतना नहीं आती है अब शहर के शहर में क्या होते हैं या नहीं होता है सब बात जान जाता है न्यूज देखते हैं हम लोग पेपर भी पढ़ते हैं रेडियो पर सुनते हैं और मोबाइल है मोबाइल पर भी समझ जाते हैं मीडिया वाला कहाँ क्या होता है नहीं होता है कि दुर्घटना हुआ नहीं हुआ सब बताते रहते हैं लोग समझ जाते हैं गाँव में हैं जगह ठेठी समझते हैं आदमी हिंदी भी समझते हैं उतना बज़ार के आदमी हैं गाँव से ज़्यादा भी उ आदमी समझ पाते हैं मोबाइल है पेपर है बड़का लोग पढ़ा हुआ है तो उतना पेपर फिर पढ़ लेता है ऊ भी जानकार होता रहता है गाँव के अंदर कहाँ कि हुआ नहीं हुआ सब बात पता रहते हैं बज़ार में कहाँ एक्सीडेंट हुआ कहाँ कि हुआ नहीं हुआ कहाँ लूट लठेरा हुआ सरा बात मालूम चलते रहता है मोबाइल पर न्यूज पर हम लोग देखते हैं पेपर में देखते हैं सब पता होते रहता है कहाँ भी बएँक है गाँव है बज़ार है हर चीज़ है जहाँ गुंडागर्दी होता है कुछ भी होता है सब अब कहीं से आदमी देख लेते हैं जे वहाँ क्या हुआ वहाँ क्या हुआ सब आदमी अब समझ जाते हैं हम लोग भी देखते हैं मीडिया भी समझाते हैं तब हम लोग समझते हैं हिंदी में ठेठी में हर समझते हैं हर बात हम सब